हँ नमस्कार मैडम जी हँ बोलिए कहियौ ठीक हय हँ बोलो की सब लेबहो लकड़ी लकड़ीके तऽ कोन सा लकड़ी लेबहो की की करबहो अनमारी बनबेहो अनमारीमे कोन सा लकड़ी बढ़िआँ होयतै आयँ तऽ शीशोके शीशोके तऽ घून लगि जाइत छै ओहिमे तऽ बढ़िआँ ने लकड़ी होइके चाही ओ तऽ आमके बहुत लकड़ी आमके गमहारिके बहुत महँगा होइत छै लकड़ी आम आमो छै बहुत महँगा तऽ लिअ पारबहो ने महङ्गा आमके ओकरा कटबै लऽ पड़ैत छै चिरबै लऽ पड़ैत छै तख्ता बनबै लऽ पड़ैत छै खर्चा लगैत छै तऽ ओ लिअ सकबहो ने ओ ठीक आयँ आरो आरो कोनो चीज बनेबै आयँ आयँ ओएह ने तऽ अभी शीशो बहुत महङ्गा छै शीशो कऽ चौकी अभी बनैत छै तऽ चौकी ओकरामे तेल लगबै लऽ पड़ैत छै मिट्टीके तेल लगेबहो किछु नहि होतो चौकीमे एकदम ठोस रहतौ आ नहि तऽ एनाहिते छोड़ि देबहो तऽ घून लगि जइतौ तऽ ओ हँ तऽ ओनाही ओकरा सुरक्षित रहएके लिए तब एहिमे मने शखुओके कान काटि दै छै ओकरा सुरक्षित रखबहो तब हँ हँ ठीक छै कत्तेक लेबहो लकड़ी कै मोन लेबहो

कत्तेक मने ओहिमे अनमी अलमीरामे लगतै कत्तेक चौकीमे लगतै ओ सब ओ लिख के दै देतौ हमे हमरा भेजाइ दियौ हम दै देबै हँ हमे ओ हमरा से मिस्त्री लै लेतै तब ने अनमारी बनाके तोरा दिएल जेतै हूँ अच्छा नहि नहि शीशो बला महुआ बला नहि तोहर जे पसंद होतो से एगो चीज बतेबहो की सबे थोड़े तोरा मिलाके दै देबहो शीशो बला ओ ठीक छै तऽ शीशो बला दाम जानैत छहो शीशो छै भाव तऽ शीशोके कमे चारि सए रुपे मन छै नहि ओ गाछ गाछ पर भरोसा करैत छियै जे कत्तेक मोटगर छै कत्तेक बढ़िआँ छै ओ गा गाछ गाछ पर दाम लै